आ हेल' अ दोङोथ' आरो गयनि दामा दा ओरैनो माबाल'सो थांबाय थादोंलै ओ बथ्रिस बथ्रिसस'लसो थांबाय थादो कुइनटेल ओम बारा दाम जाथ'वाखै दा ओ ओ जाहा गयखो फार्स्टआवनो बारियाव बारिखौ हालएवना लानानै ओमफ्राय बियाव जोंहा थोरोबसे हा खोना होदों आरो हा खोनानै ओमफ्राय बियाव मोजाङै लाइन लाइन माबा खुनथि दोनानै ओमफ्राय बेखौ माने सिदा सिदा गायनांगौनालाय गयफोरखौ माने बियाव हासार इन' होनानै मोजां गायदोमोन दा ओमफ्राय आरो गेजेरावनो ओमफ्राय आरो माबा मा होनगोन बिखौ जागायनाय ना माहोनना बुङो बे गयखौ गायस्लायदों गायस्लायनानै ओमफ्राय फबथायोनालाय बेफोर बायसा खालामबोला बिनिफ्राय बेखौ बेबायसा गायदोंमोन ओमफ्राय जाहा अ दा अ बुरजा बुरजा थायो माने आरो जागायब्ला गयफोरा माने बेलेगाव गायस्लाय फार्स्ट गायनायावनो माबानानै दोनाखै आरो जाहा उनाव आरो खोनसे बेलेगाव गायस्लायना होनायाव ओमफाय माने थब थायोलै गया होमबानिया अ बारा जेनोबा दाथ' डाइरेक्ट मोनसे जायगायावनो जुदि माबायोब्लाथ' जोंनियावनो जोंनियावनो इफोरबायसा गासियावबो बेफोरबायसायानो दा अ बेफोर बायसायानो सलियबाय थादो साननैसो सिगां सयथ्रिसस' इदि थांदोमोन दा खिन्थु खमायदो आरो बाहाय डाउन जादो दामा दा दा नोंस्रा गायनो नागिरदो नामा होनब्ला अ ओं ओं दा एखिनियानो थांबाय थादों उनफोराव दाम जागोन खोमा

माबा

गायनो हागोन दे मोजाङै माबानानै माने अन्थाइ अन्थाइ गोनां हाब्ला माने बाहाय हाफोरखौ थोरोबसे खोनानै गायनांगौ माने होमब्लानिया मोजां जायो गय फुलिया अ अ दे होनब्ला